میں اپنے بچپن میں لکڑی کا ایک کھیل کھیلا کرتی تھی اس کھیل میں ایک درخت کا استعمال کیا جاتا تھا اس کو لکڑی والا کھیل کہتے تھے اس کھیل کی بہت زیادہ قسمیں نہیں تھیں بس ایک ہی صنف تھی اس کے قواعد میں یہ تھا کہ چار یا پانچ سہیلیوں کا ایک گروپ درخت پر چڑھ جایا کرتا تھا اور ایک سہیلی لکڑی کو دور پھینکتی تھی دوسری سہیلی لکڑی اٹھا کر لاتی اور درخت پر چڑھی ہوئی سہیلیوں میں سے کسی ایک کو چھونا ہوتا تھا اگر یہ چھو نہیں پاتی تو درخت پر چڑھی سیہلیوں میں سے کوئی ایک سہیلی درخت سے اتر کر اس لکڑی کو چھونے کی وجہ سے نیچے کھڑی سہیلی ہار جاتی اور دوبارہ پھر سے وہی عمل دہرایا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ درخت پر چڑھی کسی سہیلی کو چھو لے تو وہ جیت جاتی تھی پھر اس کی باری ہوتی تھی